हाँ हलो हाँ मुझे क्या पूछना था आपको देखिए हम तो एक टीचर हैं हम टीचर हैं तो हम तो बच्चे को देखेंगे जो कैसे पढ़ाई होता है अच्छे से होता है हम मेरा काम है जो बच्चे को अच्छे से पढ़ाना मैं तो बच्चे को अच्छे से पढ़ाऊँगी उसके बाद मैं देखूँगी जो क्या आएगा वह तो प्रिन्सिपल का है जो इस्कूल में क्या आता है नहीं आता है तो प्रिन्सिपल देखेंगे हम लोग शिक्षक हैं तो हम लोग तो पढ़ाएँगे और वैसी बहुत चीज़ का जॉब आता है सरकारी जॉब जैसे सरकारी स्कूल में जॉब वैसे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ अच्छे से अच्छा हो हम लोग बच्चे को अच्छे बनाएँ बुरी सलाह बच्चे को न दें अच्छे पढ़ाएँ इंग्लिस मीडियम ज़्यादा हम लोग जम पढ़ाते हैं इसलिए जो बच्चे वे आज कल का तो इंग्लिस ही सबसे ज़्यादा है इंग्लिस में सब भाषा आना चाहिए तो इंग्लिश भी पढ़ना आना चाहिए हिंदी मैथ सब कुछ आना चाहिए तो इस इसलिए हम लोग शिक्षक हैं तो जैसे रेलवे का भी जॉब अभी आता है रेलवे का तो बहुत क्या क्या दिख जाता है हाँ हाँ आता है बच्चों जो खिलाने के लिए आता है बच्चे को खेलने के लिए आता है तो वह बच्चे लोग कला कर ले रहे हैं तो हम लोग का जो सैलरी बेस है वही है अच्छा ही है अभी सरकार ऐसे ही चला रहे हैं हाँ हाँ समय से भोजन मिलता है सरकार को तो यह एक ऐसा है आम दिन है बाकी तो हम लोग का ही ध्यान देना है जो हम लोग बच्चे को बताते हैं क्लास में जाते है हाँ हम बच्चे को समय से भोजन मिलता है या नहीं मिलता तो हम लोग ही देखेंगे ना हाँ हाँ यस सब कुछ साफ़ सफ़ाई रहता है सब कुछ आप लोग नहीं होता है तो आप लोग आकर भी देख सकते हैं जैसे सब कुछ साफ़ सफ़ाई रहता है हम लोग दो तीन रखते हैं काम के लिए खाना बनाने के लिए बच्चे पर ध्यान रखने के लिए सब कुछ रखे हुए हैं हम लोग तो पढ़ाई बाकी ध्यान रखने छोटे छोटे बच्चे आते हैं इस्कूल में तो उसको भी ध्यान रखने के लिए आई होना चाहिए ना वह सब रखे हैं सब कुछ सफ़ाई रख नहीं नहीं सब कुछ टाइम से मिलता है सर सब कुछ यहाँ पर सही है हम लोग बच्चे पर भी अच्छे से ध्यान देते हैं बच्चे लोग भी अब आगे बढ़ रहा है पहले की तरह नहीं हैं जो टीचर कहीं हैं और बच्चे कहीं ऐसा नहीं है अब कुछ सरकारी इस्कूल तो अभी हिंदी मीडियम चल रहा है ना